असांजे गुजरात में सांस्कृतिक परंपरा ऐं सामाजिक परंपरा जेका आहे नवरात्रीअ जी वॾा देरि लंबे समय खां सैकड़ो सालनि खां हिए हलंदी रहंदी आहे असू महिने जे पहिरीं तारीख़ खां नाई तारीख़ ताईं नव ॾींहं नवरात्रीअ जो राति जो उत्सव थींदो आहे जंहिंमें माउ दुर्गा जा नव रूप पूॼाए वेंदा आहिनि ऐं नंढी नंढी बालाओ नवरात्रीअ जो महोत्सव कंदियूं आहिनि ऐं गरबा घुमंदियूं आहिनि नव ॾींहं राति जे समय ते जो असांजे गुजरात में लंबे समय खां हलंदो रहंदो आहे अॼु बि उहो सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा चालू ई आहे अॼु ॾींहुं ताईं ऐं अहिड़ा रीति रिवाज़ असांजे गुजरात में घणा ई आहिनि जिन में डांडिया रास राति जो थींदा आहिनि नवरात्रीअ में ऐं ॿिया असांजा सिंधी त्योहार बि उजवण में ईंदा आहिनि गुजरात में जीअं की चालीहा साहिब ॾाढो धूम धाम सां मञाइण में ईंदो आहे ऐं असांजो चेटीचंड उहो बि सिंधी समाज हिते गुजरात में हर हिकु पंहिंजे पंहिंजे शहरनि में ॾाढो धाम धूम सां मल्हाईंदा रहंदा आहिनि ॿिज जी रथ यात्रा बि हिते निकिरंदी आहे सालनि खां वठी कृष्ण भॻवान जी त अहेड़ी घणी परंपराऊं आहिनि गुजरात में घणा अहिड़ा त्योहार आहिनि जो गुजरात में सालनि खां वठी चालू आहिनि ऐं अॼु ॾींहुं ताईं बि चालू आहिनि ऐं हिते बि डीटीकाम जी बि कला आहे गुजरात में असांजे थो मिटीअ जा बर्तन ठहंदा आहिनि पंहिंजे हथ सां उहो बि उन जी बि त परंपरा आहे ऐं असांजे हिते हिकु बांधणी डिज़ाइन जो कपिड़े में जेका थींदी आहे जो हथ सां डिज़ाइन ठाइण में ईंदी आहे उहो बि परंपरा सालनि खां वठी भई गुजरात में प्रचलित आहे अॼु ॾींहुं ताईं बि चालू आहे जो देश विदेश में उहा प्रख्यात बि आहे ऐं असांजी उहा डिज़ाइन देश विदेश में ॿाहिरि वेंदी आहे दुनिया इन खे बांधणी डिज़ाइन खे ॾाढो शौक़ सां पाईंदी ख़े उन जा कपिड़ा हुता खां ॾाढो उता खां एक्सपोट बि थींदो आहे ऐं हितां जीअं बांधणी ॾाढी पॉपुलर आहे